दङ ओरैनो

जगासिनो मोसागासिनो बेनिफ्राय नायनो बायोहाय आं उन्दुनो ओंखारो

नुफेराखै आं नायनो सुखुगोन ना बे गोदोनिखौ माथो बारस' बुरस'थारनो बुरै जाफिननाय बायदि बेसेनो टिकेटनि दामालाय बेसे दाम हाब आं नायबा आं नायबाथाय गासैबो नायजोबनो लुबैगोन माथो जोंहानाथ' सा बा गोजो खम थांगोन पास्स' हाब बेदर सेरबा मोनगोन माथो सयता ए जास्लाबनोबो हाया मास्लाबनोबो हाया जागोन माथो दुग्रि माग्रिनो जाखानानै सयताबाबो सयतायाव जायाहाय आयु आंहालाय माथो ए आं जायालासिनो नाया जाखांनानैसो नायगोन आं

दा दान टिकेटखौ दानखानो होबाय नामा होनबा जमा माबादो दे नों फ'न खालामग्रोबानो जाबाय आंहा एसे लेट जागोन ना अ अ देह जागोन दे हारसिं नालाय बेसे खस्त' एसेबां बुर्जा फैसा गारनानै लाबोनाय नायनोसै थांनोबो मोनफेराना जेरावबो नायनोसै आरो गेजेराव दाननो होलै टिकेटखौ लानो हो ओमफ्राय आंहालाय एक्सट्रा जागोनलाय खाथि खाथिबाथाय इन्टारेस्ट जायोना दे जायखिजाया दे दे दे

देलै दे गय जानानै खिनो ओंखारबासो दे होनबा ओं दे ओं